कृषि क्षेत्रमे बुनियादी प्रकारके तकनीकी परिवर्तन होइ छै मानव आधारित आओर मशीन आधारित तकनीक दुनू तरहसँ परिवर्तन किया कएल जाइ छै फसलके उत्पादन बढ़ाबैके लेल भी बीजकेँ बुनय पड़ै छै बीज बोअल जाइ छै पानि पटायल जाइ छै तकर बाद फसल उगै छै ओकरा काटल जाइ छै हरेक प्रकारके ओकरामे खाद पानि देल जाइ छै मोटर लगाबै छै पानि अगर बरसा नहि होइ छै खेतीमे तऽ मोटर लगा कऽ फसल पटायल जाइ छै तरह तरहके खाद पानि देल जाइ छै तब उपजाउ होइ छै ओहि लेल ई किसानके बहुत मेहनत करय पड़ै छै तब खेती होइ छै एक फसलमे कमसँ कम हजार रुपैआ खर्चा करय पड़ै छै ओकरा पीछाँ ध्यान दिअ पड़ै छै मेहनत करय पड़ै छै मेहनत कयलाके बाद फसल उगायल जाइ छै धान होइ छै मकइ होइ छै गेहूँ होइ छै दालि दलिहन होइ छै सभकिछु उगायल जाइ छै स्वास्थ्य सेवामे कोनो तरहके परिवर्तन नहि आबै छै स्वास्थ्य अधिकतर खराब रहै छै ओही लेल ही खाद पानि किएकि फसलमे देल जाइ छै खाद पानिवला अनाज लोक भोजन करै छै स्वास्थ्यपर असर आबै छै स्वास्थपर असर अयतै तऽ ओहिसँ तऽ हानि हेबे करतै आओर एहिसँ आगाँ हम की कहि सकै छी इएह सभ होइ छै कृषि विकासके लिए पेड़ पौधा लगाना भी जरूरी रहै छै फसलके भी फसलके उपजाउ बढ़ाबैके लेल ई तरह तरहके देल जाइ छै ओकरामे